हैलो हँ बोलो हँ बोलो कि बात छै आँय हँ देखऽ ई जे छै न ई जे सभ बोललऔ अपनेकि मतलब पानी नहि छै रोड नहि छै ईसभ बनलऔ छै ऊपरसँ पैसा पास होइए हमहु यहाँसँ पास करि दैत छियै लेकिन बनवाय लय छै बीचेमऽ के मतलब पैसा खाय लयए नहि बनैत छै

नहि अपना जे बोललहुँ नहि तऽ हमरा अकेले नहि करय पड़बय केनाकि ओकरामे सभीके आरु परमिशन लागैत छै इसीलिए तऽ हँ तऽ आबऽ

अच्छा अपना बोललहौ तऽ हम अपना बोललहौं तऽ हम ध्यान देबह कोशिश करबह कि यहाँ जल्दीसँ हम आबऽ बनाय बनबे हम पानी यहाँ रोड यहाँ बनबाय देबहौं कोशिश करबह कि मतलब पैसा पास कर मेमह तब बनमेबह

अच्छा आबऽ हम आबऽ हम जे छह नहि आगूसँ लऽकऽ ध्यान देबय अच्छासँ मेटेरियलसभ डालबह ओकरामे ताकि अच्छा से भविष्यमे जे छै मजबूत लम्बा टाइम चलतह ओकरा अच्छा से मतलब अबकी बेर करबह अपना बोललिए नऽ तऽ हम अच्छा से करबह पानीसभ जे व्यवस्था अच्छा से करवाय देबह आओर हँ अच्छा आब ध्यान देबह आओरो अगर आओरो कोनो प्रॉब्लम छह तऽ बोलि द ओहो करि देबह ठीक छह